जॾहिं सुबुह जो सिनान लाइ पाणी हुतां भरियो पिए त भरियोसीं पिए त हुन में ॾाढी क्लोरिन जी बांस पिए आहीं ऐं इनकरे असां पाणी न भरियो ऐं पीअण जो पाणी बि घर में न हुओ ऐं इनकरे असां नगर निगम में फ़ोन कयो त उन्हनि खे चयोसींसि कि भई पाणीअ में ॾाढो क्लोरिन बांस पेई अचे त हुननि चयो कि पाणीअ में ॾाढी गंदगी अची वेई हुई इनकरे हुनजी सफ़ाईअ लाइ हुन में क्लोरिन विधो आहे ऐं हुन ई मतलबु हुनजी सफ़ाई करण लाइ पाणीअ जी ऐं हाणे शाम जो पंजे बजे खां पोइ हल्को इहे पाणी ईंदो ऐं तव्हां हुन मां पाणी भरिजो त जंहिं करे हुन में क्लोरिन जी बांस न ईंदी ऐं असां हिन इनकरे पाणी बि न भरियोसीं ऐं पंजे बजे ताईं इंतज़ार कयोसीं कि पाणी अचे त असां हुन में भई पाणी पीअण जो बि भरूं ऐं सिनान लाइ बि भरूं ऐं हुननि खे शिकायतूं कईसीं ऐं हुन खां पोइ पंजे बजे खां पोइ पाणी ईंदो ऐं हुन खां पोइ असां पाणी भरंदासीं हुन में जांच कंदासीं कि हुन में क्लोरिन जी बांस अचे थी या नथी अचे इहो पीअण लाइक़ आहे या न आहे असां हुन खां पोइ पाणी भरंदासीं ऐं हुननि जे न त हुननि जे वॾे आफ़ीसरनि खे बि कमप्लेन कंदासीं कि पाणीअ में इअं छो थी बांस अचे बसि